इस इतिहास च उधमपुर जेह्ड़ा ऐ लाका ऐ एह् जम्मू शैह्र दा ऐ जेह्ड़ा ऐ त्रीया शैह्र ऐ ते एह् जेह्ड़ा उधमपुर लाका ऐ एह् बड़ा गै बड़ा गै शैल ऐ थाह्र बनी शैह्र बनी गेदा ऐ ते इस उधमपुर लाके च जेह्ड़ा ऐ बड़ी गै तरक्की होई गेदी ऐ पैह्लें एह् उधमपुर लाका जेह्ड़ा ऐ ग्रांऽ होंदा हा ते फ्ही बड़ी तरक्की होई गेई जेह्ड़े राजा महाराजा हे हे ओह् बड़ा बदलाब आई गेआ इस उधमपुर दा जेह्ड़ा नांऽ ऐ एह् राजा उधम सिंह दे नांऽ कन्नै रक्खेआ हा उधमपुर जेह्ड़ा ऐ एह् बड़ा गै शैल लाका बनी गेदा ऐ पैह्लें एह् ग्रांऽ होंदा हा ते हून शैह्र बनी गेदा ऐ ते इत्थै जेह्ड़े बड़े मन्नने आह्ले थाह्र न जि'यां देवका ऐ एह् बी इक बड़ा गै तीर्थ स्थान जेह्ड़ा ऐ जगह् थ्हार मन्नेआ गेदा ऐ उधमपुर च इत्थै लोक बड़े औंदे न इस तीर्थ स्थान च ते जि'यां किश जेह्ड़े मन्नने आह्ले थाहऱ न उधमपुर दे किश थाह्र न जेह्ड़े जि'यां करिमची मानसर रामनगर फोर्ट ते इत्थै जेह्ड़े लोक बाह्रे दे लोक जेह्ड़े न घूमने गी औंदे न ते लोक इत्थै आइयै फोटो बगैरा जेह्ड़े लेंदे न उधमपुर जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै मन्नने आह्ला थाह्र ऐ ते हून एह् शैह्र बनी गेदा ऐ ते इत्थै लोक बाह्रे दे लोक जेह्ड़े घूमने गी औंदे न ते उधमपुर दे किश लाके जि'यां बिनी संग ते सुद्धमहादेव एह् बी जेह्ड़े न लाके न एह् उधमपुर दे शैह्र च गै औंदे न उधमपुर शैह्र च गै औंदे न ते उधमपुर शैह्र च हून बड़ी जैदा गै तरक्की होआ करदी ऐ ते उधमपुर च किश जेह्ड़े पराने जेह्ड़े राजा महाराजा रानियां जेह्डियां उं'दियां समाधियां बनी दियां न लोक लोक औंदे ने ते अज्ज बी ओह् उं'दे जेह्ड़े पैह्ले किले हे रामनगर फोर्ट जि'यां ऐ ते उत्थै ओह् अज्ज बी उ'आं गै मैह्ल न ते लोक उत्थै घूमने गी जंदे न ते एह् उधमपुर शैह्र जेह्ड़ा ऐ हून इस सालै हून बड़ा गै तरक्की होई गेदी ऐ इस उधमपुर शैह्र च बड़ा गै किश हून असें ई दिक्खने गी लभदा ऐ एह् उधमपुर इक बड़ा गै बड्डा शैह्र बनी गेदा ऐ ते एह् जम्मू दा त्रीया शैह्र ऐ जेह्दा नांऽ उधम सिंह रक्खेआ हा उधम सिंह ने रक्खेआ हा उधमपुर